जी हाँ मेरा अपना खुद का लक्ष्य एवं इच्छा है मैं अपने पापा कि तरह ही एक होटल खोलना चाहता हूँ मेरे पापा ने कई साल परिश्रम या मेहनत करने के बाद यह मुकाम पाया है चाहता हूँ मैं कि मेरे पापा भी मुझ पर गर्व करें इसलिए मैं अभी से कुछ पैसे इकट्ठा कर कर यह कार्य शुरू करना चाहता हूँ मैं अभी बी बी ए थर्ड ईयर का इस्टूडेंट हूँ जिसमें मुझे यहाँ बिजनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है और मैं आगे बढ़कर यहीं होटल खोलना चाहता हूँ एक होटल मैंने जीह एक होटल मैनेजर वह व्यक्ति होते हैं किसी होटल या रिजौट के भीतर विभिन्न गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए वह कार्य करता है होटल मैनेजर यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके साथ काम करने वाले सहयोगों सहयोगियों से लेकर कर्मचारी होटल में प्रोफेसनलिज़्म बनाए रखें गेस्ट कि मांगों का ख्याल रखें समय समय पर मैनेजर गैस्ट कि उपस्थिति के साथ से व्यवसाय से भी संबंधित औपरेसन चालू रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सेवाओं का आनंद ले रहे हैं इसमें अकौंटेन्सी एवं रेभेन्यु मैनेजमेंट भी होता है इस साथ साथ बजट प्रस्तुत किया जाए और साथ में यह जानकारी देना चाहता हूँ यह होटल मैनेजर का क्या काम होता है मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ होटल मैनेजर को होटल औपरेसन के सभी पहलुओं में शामिल होना पड़ता है होटल में जितने भी कार्य होते हैं उसमें उसी कि उपस्थिति अनिवार्य होती है होटल में किसी भी गेस्ट का आना होता है तो वह सबसे पहले मैनेजर से बात करता है उसके बाद पूरी जानकारी प्राप्त करता है होटल के बारे में उससे आगे चलके वह वह निर्देश देता है वह सभी को यह कार्य पर आता है और यह गतिविधि होती है